हैलो हां जी हां जी हां जी सर बधिया बधिया महाराज हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां सर अपना ई ऐ सर दो सौ रपेआ लैन्ने आं घैंटे दा नेईं सर रेट फिक्स गै न हां जी हां जी नेईं बिल्कुल नेईं ओह् ओह् सब अरेंज करोआई देगे थुआनू हर फेस्लिटी होएगी हां जी सब सब हां जी हां जी सब हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी कोई गल्ल निं हां जेल्लै आना होग ना आना होग ना काल करी लैएयो काल करी लैएओ ठीक ठीक ओके